गोक्शुर जे आसा तें आमच्या वाठारांत मोट्या प्रमाणांत मेळटा ताची कसाय करप वा जाका काडो करप अशें म्हणटात तातूंत भितर गोड घालून ताचो काडो करप आनी सकाळ फुडें तो पिवप दुसरो उपार उपाय एक म्हळ्यार रानकेळी वा रानकेळ अशें म्हणटात ती रानकेळीक बोंड येता आनी ती जेन्ना जून जाता तेन्ना तातूंत काळ्यो बियों जातात ह्यो काळ्यो बियों वाटप आनी झरोवन ताचो काडो सकाळ फुडें पिवप अशें केल्ल्यान गोडे मुताचो जो प्रमाण आसा तो खूब कमी जाता तिसरो आनी एक उपाय म्हळ्यार आमचो सामको सोंपो आनी हातीक लागसारा आशिल्लो उपाय म्हळ्यार किरायतें किरायतें झरोवप वा जाका ताचो काडो करप वा गंध करप म्हणटा म्हणटात तो करप ताच्या उपरांत तातूंत भितर उदक घालप आनी सकाळ फुडें च्या पिवचें पयली तो किरायत्याचो जो कॉमन उतरान म्हळ्यार ज्यूस जो आसा तो सकाळच्या च्या पिवच्या पयली पिवप अशें केल्ल्यान गोडे मुताचो जो प्रमाण आसा तो खूब म्हळ्यार खूब देंवता आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार साखरीचो प्रमाण खूब कमी करप साखर ही गोडे मुतांक सामकीं दुस्मान म्हणटा तशीं साखरिचो वापर खूब कमी करप साखरिच्या जाग्यार गोडाचो वापर करप अशें केल्ल्यान गोडे मुतांक तोंड दिवपा खातीर ही जी कांय हे जे कांय घरगुती उपाय आसात जे आमी ल्हानपणा सावन आता मेरेन करत आयलात ते अशें केल्ल्यान जायते लोक बरेंय जाल्यात वा जायते लोकांचे जे गोडे मुत आसा तें ताब्यांत आय आयल्या